आङो जोंनि कलेजाव जेब्ला गेलेमु बादायलायनाय जादोंमोन बे समावहाय जोङो फुटबल आरो बासकेट बलाव आं गेलेनो लुबैनायखाय गेलेनो मोन्दोंमोन आरो फुटबल गेलेनाय टाइमावहाय समाव जों गेलेबाय थानानै जेब्लानाखि जोङो देरहानायनि लामाजों थांगासिनो दंमोन बे समावहाय जोंना सासे गेलेगिरिया इन्जिउर एबा दुखु मोननानै बर'नजानाय जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय जोंनि जे गेलेबाय थानाय गेम बे गेमानो चेन्ज एबा सोलायस्राबाय माने जों देरहानायनि लामानिफ्राय जोङो जेननायनि लामायावसो थांबाय आरो जों जोबथायाव जोङो जेन्नायखौ जोङो लानांबाय आरो बे समाव आं जोबोद दुखु मोन्दोंमोन जेरै जोङो देरहाखानाय समावनो जेरै जेबायदि जोंनि गेलेगिरिया दुखु मोननानै ओंखारलांनांदों जों जोबोद दुखु मोन्दों आरो बेबायदिनो एखे आरोबाव बासकेट बल गेलेनाय समाव जादों जेब्ला जोङो गेलेबाय गेलेयो फार्स्ट एबा गिबि राउन्डखौ जों गेलेनानै जों देरहादों सेकेण्ड राउन्डखौबो जों गेलेनानै जों देरहादों आरो बिदिनो जों सेमि फाइनालसिम थांनायावहाय जों गेलेबाय गेलेनायाव जोंनि एगेन्स्त टिम एबा जोंनि अपजिसना गोरामोन आरो जों बिथांमोनजों जोबोद गोलाव गेम गेलेदों आरो गेलेबाय थानायावनो जोंबो बिथांमोनजों गोदोनासिम गोदोना जों आगान सुरनो हादों आरो जोबथायाव बिथांमोना जोंखौ मोननै पयेन्टजों फेजेन्नो हाबाय आरो बेखौ जों जेन्नानै जों जोबोद दुखु मोन्दों आरो दुखु मोननायजों लोगोसे जोंनि गेलेगिरिफ्राबो मा बुंनो मा मानो जाजोब्बाय आरो बिनि उनावहाय जोङो ओंखारलांबाय ओंखारलांनानै जों नेक्स्ट दिननिफ्राय जोङो जोबोर गोसो होनानै जों प्रेकटिस खालामफिनदों एबा जोङो गेलेनायखौ जों नागाराखै जेनदोंबाबो जों दुखु मोनदोंबाबो जों गेलेफिनदों आरो जोङो फैगौ बोसोरनि थाखाय जों थाग थियारि जादों बिदियैनो जों फुटबलावबो जों बिदिनो होन्नानै जों थाग थियारि जादों आरो बासकेट बलाव बिदिनो जों होनानै जों थाग थियारि जादों आरो बिदिनो जों खालामै खालामै देग्लायबो जों गेलेनो मोनबावगोन बासकेट बल आरो फुटबलखौ जों देग्लायबो जों जोंनि गोसो मैखोम होनानै जों गेलेगोन आरो जोंनि जे जों प्रेकटिस खालामनाय बे जोंनि जे रोंगौथि जों बेखौ देखायजोबगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो

खेला दुलायावबो जों बाहागो लागोन होननानै जों मिजिं थिजादों जेरै जों भलिबलावबो जों गेलेगोन होननानै जों मिजिंथि लादों आरो बेयावबो जों मोजां गेलेलांगोन होननानै जों मिजिंथि लादों देरहानायनि मिजिंथि लाखादों जों